जोङो दा जोंनाव दङ अमा अमा दङ आरो हांसो दङ आरो दाव दाव दङ दा जोङो फाननानै मोनो बिदिनो एसे फाननानै मोनो आरो जोङो अमाखौ बायनानै लायोबा बिदिनो बेफारफोरनिफ्राय मानिफ्राय जोङो गामि खाथिनिफ्राय बायनानै लायो आरो आरो बेमार आजार जाबा जोङो माबा मुलि होयो मुलि होनानै फोथाङो आरो जोङो बाजाराव बायनानै दा जोंनाव दङ दा अमा दाव जोङो दा बायनानै देरबाथाय फानो आरो मोनो बिदिनो एसे देरबा मोनो आरो दस हाजार बार' हाजारसो मोनो बिदिनो अमाफ्रा देरबा आरो बोरमाफ्रा बोरमाफ्रा मोनो दुइ थिन हाजार छारि हाजार बिबायदि मोनो आरो दा जों बिदि फिनानै बिदिनो लायो आरो जोङो बेजोंनो फोथाङो अमा दाव लानानै बायदिसिना खरसा जायो जोङो बेफोरजोंनो अमा दाव फिनानैनो बिदिनो मोसौ मोसा मोसौ फाननानै बिदिनो मोनो बुरजा दामनि